से जुन नैरोजा नै बा सेप्टेम्बर जिगुजौ गुजिगु जिबा डिसेम्बर नैरोजा जिथाम ब्रै आगस्ट नैरोजा नै बा जुन जिगुजौ गुजिडाइन